हलो भैया वैभव आइस क्रीम सेंटर से बात हो रही क्या जी हमारे यहाँ शादी का कार्यक्रम है तो शादी वाले दिन हमको आइस क्रीम वग़ैरह चाहिए थी हाँ मतलब जितने प्लेक हाँ कौन कौन से

तो मतलब मतलब ऐसे कितने मतलब शादी में कम से कम चार पाँच ठेले लगाना है मतलब तो आप हाँ

कम से कम अपने को दस लगाने हैं तो आप बता दो उसका बजट कितना बैठेगा

नहीं हमको बस पचास और सौ तक वाली चाहिए थी हाँ हाँ तो ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम भी लगवा लेना आप आपके हिसाब से जो भी हो ऑफ़लाइन में ले लेते हैं ना हाँ तो फिर चौदह तारीख़ की है शादी तो आप करवा दोगे अरेंजमेंट हाँ अरेंजमेंट करवा दोगे ठीक है फिर ठीक है मैं एडवांस कितना भरूँ चलो ठीक है और टोटल ख़र्चा कितना आएगा इसमें आइस क्रीम का चलो है ना है ना चलो ठीक है फिर ठीक